جب بھی مجھے اپنی فصل کو بیچنا ہوتا ہے تو میں عام طور پر اپنے یہاں کے منڈی جاتا ہوں اور وہاں جا کر کے اپنی فصل کو فروخت کرتا ہوں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے منڈی میں نہیں جا پاتا ہوں کسی وجہ سے تو ہمارے یہاں پر ایک ڈیلر ہے جو کہ تمام کسانوں کے اناج کو خرید کر کے باہر بیچتا ہے تو میں بھی اس کے پاس اپنا غلہ لیکر جاتا ہوں اور اس سے فروخت کر دیتا ہوں جیسا کہ اس سے مجھے بتایا ہے کہ ان اناجوں کو جب دوسرے ریاستوں میں فروخت کرنے کے لیے بیچتا ہے تو وہاں کے جو ٹیکس ہوتے ہیں یا پھر سروس سروس چارج لگتا جو لگتا ہے اس کی ساری تفصیلات کے بارے میں وہ مجھے بتاتا ہے اور جو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی بتاتا ہے میرے خیال میں جو حکومتی ٹیکس ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں ہوتے اور یہ میں تاثر کا اصول اور ٹیکس ہے جو میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تو اس لیے میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ ہر کسان خود ہی منڈی جا کر اپنے غلہ کو فروخت کیا کرے